हलो भा मां तव्हां जे कम्पनीअ मां हिकु गाॾी घुराई हुई ऐं जंहिं जा मां पैसा ऑनलाइन तव्हां खे मोकले चुकी आया छो जो मूंखे फ़ोन आयो की तकिड़ो किथे मूंखे पहुचणो हुयो ऐं जंहिं जे करे मां पंज सौ ॿटीय रुपया तव्हां जे अकाउंट में मां मोकले चुकी आहियां पर हाणे मूंखे वापसि हिकड़ो फ़ोन आयो की काई तकड़ि नाहे अचण जी ऐं हाणे छो जो बरसाति आहे ऐं मतिलब इहो रास्ता बि ख़राब लॻा पिया आहिनि त मूंखे इहा गा गाॾी हाणे मूंखे न खपे त मां तव्हां खे हिकु अर्ज़ु थी करियां की तां मूंखे मुंहिंजा पैसा फोन पे पेटीएम या जी पे जे ज़रिए वापसि ॾींदा जय झूलेलाल भा